हेलो भैया भैया आप ट्रेवल एजेंस से बोल रहे हो जी भैया मेरे फैमिली में हम थोड़ा टूरिज़्म पर जाने का सोच रहे हैं तो हमको रतलाम जाना था भैया तो हाँ तो थोड़ी जानकारी चाहिए थी आपके वहाँ पास मतलब साधन वगैरह हैं सारे तो भैया मेरे फैमिली में छः मेंबर हैं उनके हिसाब से हो ना हाँ छः बज कर छः लोग के हिसाब से वेन वगैरह हो जाएँगी जी भैया पूरा वहाँ तक वो टूरिज़्म प्लेस तक लेकर जाएँगे हाँ भैया यह आने जाने का सर यह चार्ज भी आपका ही लगेगा तो भैया इसका टोटल कोस्ट कितना पड़ जाएँगा आने जाने और यह सारी किलोमीटर के हिसाब से कितना जी ठीक अच्छा भैया इस इसमें कुछ कम वगैरह थोड़ा और भैया अगर वहीं टूरिज़्म प्लेस तक ही अगर वेन को रोक के रखें तो फिर नहीं हो पाएँगा अब जैसे आगे अगर आपको नहीं जाना पड़े तो या फिर आप अंदर भी लेकर जाओगे हाँ ठीक है तो भैया यह बुक कर देना एक वेन हाँ हाँ भैया यह पंद्रह तारीख को यह तीन दिन में हो जाएँगा तीन दिन पूरा ब तीन दिन के लिए ठीक है भैया